हलो हाँ भैया आप नमस्ते हाँ हाँ जी भैया मैंने है ना मैंने आपको कोल किया था ना तो मुझे है ना मैंने एक कार ली थी जिसके लिए मुझे कार लेना है मुझे जी बी दस से बत्तीस लाख की तक की डाउन पेमेंट हम कर देंगे वैसे ट्वेंटी वन के समथिंग

नो फ़ोर लेख फ़ोर लेख

अच्छा पहले सोरूम पर जाना पड़ेगा

तो मैंने जो एके अच्छा मैंने तो इंदौर में जा कर पसंद करके आया था यहाँ इंदौर की तो उसमें तो फिर दो

हाँ हाँ वह तो हम कर दूँगा अच्छा अच्छा नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होगा उससे तो आप बिल्कुल टेन्सन फ़्री रहो

अच्छा हाँ वह ओपेन

है ना अकाउन्ट अच्छा अच्छा हाँ ठीक है फिर मैं आपसे दो तीन दिन में मिलता हूँ हाँ यही मोबाइल नम्बर है ना आपके हाँ हाँ ठीक है फिर मैं हाँ हाँ ठीक है फिर मैं इसी पर कॉल करता हूँ आपको ठीक है थैंक यू